औ

औ सार बे नाम्बारखौ आङो सारखौ थुरिस्द गायद हिसाबै मिथिनो मोननाय खाय बे नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राइ लानानै आङो पन कल खालामनाय जादों आरो आं माबानिफ्राइ दील्ली निफ्राइ आसामआव फैदोंमोन क'क्राझार आरो चिरां जायगाखौ एसे थुरिजिम माबा खालाम एसे खालामनो फैदोंमोन दा सारआ बे औ बिजिद खालामनो थाखाय फैदोंमोन दा बे चिरां आरो क'क्राझारआव बबे हतेला साबसिन सारआ एसे फोरमायनानै गायद हिसाबै फोरमायनानै होनो हागोन नामा सार औ औ औ सार औ

दे औ

बे औ बे मोननै हथेला सार

सार सार सारनिसिम गोजोननाय थाबाय सारनाआव उनाव कनथेख लाफिनसै